अॼु अंधविश्वासु ॾाढो वधी वियो आहे इन मां असां सिंधी पिणु उन में शामिल आहियूं ऐं अंधविश्वास ते विश्वासु कंदा आहियूं जीअं त अॼु छंछरु आहे रस्ते तां ॾिसी हलिजो लीमो मिर्च न ओरांघजो जेकॾहिं नंढो ॿारु रोड़ो कंदो आहे त असां हुनखे चवंदा आहियूं हिनखे कंहिं नज़र लॻाई आहे ऐं उन ते लूणु औरु फिटकी घोरे करे पाणीय में विझी छॾींदा आहियूं ऐं पोइ थोरी देरि खां पोइ ॿारु चुप कंदो आहे त चवंदा आहियूं ठीक आहे फ़ाइदो पइजी वियुसि ऐं जल्दी ठीक थी वेंदो आहे इहो विश्वासु आहे जेकॾहिं कारी ॿिली रस्ते तां लंघे वञे तो असां सिंधी बीह रहंदा आहियूं इन करे जीअं ॿियो को जे माण्हूं ॿिली न ॾिठी हुजे उहो त लंघे ऐं पोइ असां उता लंघूं